लोहे दी छुरी लेइयै उसी अस खुर्ती सकने ओह्दे कन्नै असें ओह्दा सारा जैह्र कड्ढना होंदा ते ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा फर्क पेई जंदा जेह्ड़ा बी कोई मक्खी जां मच्छर मक्खी असेंगी कट्टी लै